हेलौ सोरमोनलाय

माबामोन औ औ नंगौ

मा सोलाबनायाथ' सोलाबगोन ओमफ्राय मा मा बायदि बायदों बायनाया मोनबेसे बायदों साफा खालाम नांगौमोन दे खैथासोआव थांनांगौ दा होनबा आं पासतासोआव थांबा जागोनना जाया

दे दे आं एसे खामानि मावगासिनिनोमोनथ' एसे दस मिनिट सो लेट बो जालांनो हागौ पासटानि

जागोनना

औ गंबेसे गोदान नांगोन बेयो

दसथासो टेप नांगोन होमबाथ' टेप जों लोगोसे आटाफोरबो नांफागोन औ आटाबो नांगोन ओमफ्राय माबा बेलेग प्रब्लेम बेलेग प्रब्लेम दंबावो नामा औ औ बेनि बादैबो दसरा प्रब्लेम दंबावो नामा ए ए दे जागोन दे थांगासिनो आं होनबा दसे थानानै ए अके दे